सोनभद्र जो ज़िला है कुछ ऐसे जो सोनभद्र के ज़िले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दष्ट होता है जैसे शक्तिनगर में जो पावर प्लांट है एन टी पी सी उसके वजह से जो वहाँ पे जो विधुत उत्पादन होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा प्लांट लगाया गया है जिससे विधुत उत्पादन किया जाता है इससे चिमनियों से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलता है इसी प्रकार खड़ खड़ शक्तिनगर के खड़िया क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पे एन सी एल कंपनी है एन सी एल बहुत ही ज़्यादा एन सी एल से बहुत ही ज़्यादा कोयला निकाला जाता है जिसमें कोयला खनन में बहुत सारे पदार्थों का यूज़ किया जाता है परमाणु बम का उपयोग किया जाता है जिसमें बहुत से परमाणु बम से ज़हरीली गैसें निकलती हैं जिससे हम लोग को वहाँ के क्षेत्र वासियों को रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा दुविधा होता है और हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा दष्ट उड़ता है कोयले के वजह से जिससे बहुत ही ज़्यादा घातक घातक बीमारियाँ हो रहीं हैं और गंदगी में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है और गंदगी के कारण यहाँ थोड़ा कई वर्षों से वर्षा में बहुत भारी मात्रा में कमी आई है जिससे मिट्टी का कटाव बहुत ही ज़्यादा हो रहा है मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना पड़ेगा और जो सोनभद्र ज़िले में जो भी जित यहाँ ये सोनभद्र ज़िला एक पहाड़ी ज़िला है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगल हैं लेकिन कोयला निकालने के चक्कर में जंगलों को काट दिया जा रहा है और नष्ट कर दिया जा रहा है जिससे यहाँ पे हरित गृह प्रभाव हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है ये सब करने के लिए इसपे कानून बनाना चाहिए और इसको सुधारने के लिए रोक लगाना चाहिए